आं उन्दैनिफ्रायनो संबोबाय आलु भिन्दि दालि सबाय गासैबो आं सङो बे सासे मानसिनिफ्राय सोलोंदों संनाय खावनायखौ उन्दैयाव आरो अनला अनला संनो मोजां मोनो आङो अनला अनलायाव मा होयो खारै होयो आरो अनलाजों दाउ बेदरफोर होबा साबसिन जायो आरो आरो नारजि नारजियाबो अमा बेदरजों संबा मोजां जायो खारै होनानै सङो नारजिखौबो आरो जोगोनार मैगं जोगोनार सङो जोगोनारफ्राबो गोथाव जायो कफि आलु सङो आरो ओरै थायबें आरो खुमब्रा आरो जिंखा फोरला सब्जि संनो मोजां मोनो आरो आं